जय झूलेलाल हा मां अहिड़े सफिलो बिज़नैस जे बारे में ॼाणंदी आहियां जेको की ग्रामण समूदाय खां वठी शहरनि में वञी पोहतो आए उओ आए साड़ियुनि जो धंधो सूरत में अॼ खां वीह पंजुवीह साल पहिरियों इहे इहो साड़ियुनि जो धंधो हेॾो न हूंदो हुओ पहिरियों माण्हू फूटपातनि ते लारीनि ते नंढे घुमटेनि ते प्लस कंधनि ते रखी करे बि फेरी करे करे इहो धंधो कंदा हुआ लेकिन अॼु इहो धंधो हेॾो सक्सैसफुल थी वियो आहे की दुकाननि नंढी दुकाननि खां वठी करे वॾे शोरूमनि खां शोरूमनि खां मॉलनि में अॼु इहो साड़ियुनि जो धंधो थिए थो पियो प्लस माण्हुनि अॼु पंहिंजा कारखाना बि विझी छॾिया आहिनि साड़ियुनि जा साड़ियुनि में अॼु हेॾी वैरायटियूं थी अचनि हेॾा मस्तु मस्तु साड़ियुनि में मटेरियल डिज़ाइनर साड़ियूं थी अचनि सूरत में हेॾो सभु सक्सैसफुल थी वियो आहे इहो धंधो की देश विदेशनि में सॼे भारत में अॼु साड़ियूं सूरत मां ई थी वञनि प्लस अॼु कंहिंजे शादियूं बि थी थियनि त माण्हुनि चवनि था असां त सूरत मां ई वञी करे ख़रीदारी कंदासीं छो छोकी इहा न हिते हेॾी वैरायटियूं हेॾा मटीरियल डिज़ाइनर साड़ियूं प्लस रैडी टू वीअर साड़ियूं बि हिते अॼु मिलनि थियूं क्वालिटी बि हेॾी सुठी प्लस पंजाहु रुपिया खां हज़ारनि में साड़ियूं मिलनि थियूं की कुझु असां जेकी चाहियूं उहो वठी था सघूं अॼु देश विदेशनि में इहे साड़ियूं पसंदि थी कई करणु माण्हू